ہندوستان میں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جن میں قومی اور علاقائی دونوں شامل ہیں بڑی جماعتیں جیسے بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی اور انڈین نیشنل کانگریس نامی ہیں جبکہ علاقائی جماعتیں جیسے تمل ناڈو کی اے آئی اے ڈی ایم کے اور اتّر پردیش کی سماج وادی پارٹی بھی اہم کردار ادا کرتی ہے اور دوسرے نمبر پہ جو آتی ہے وہ ہے جمہوری بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور یہاں کے انتخابات آزاد اور منصفہ مانے جاتے ہیں بھارتیہ الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے جو انتخابات کے انعقاد کو یقینی بناتا ہے اور ہمارا پسندیدہ سیاسی رہنما شری نریندر مودی جی ہیں اگر مجھے ان سے ملنے کا موقع ملا تو میں ان سے ایک ہی سوال کروں گا کہ آپ ہمارے پرائمنسٹر ہیں یعنی آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں آپ بہت اچھے ہیں آپ ہمیں یہ صلاح دیجیے کہ ہم اپنے ٹائم کو کیسے باٹیں اپنا ٹائم کیسے تقسیم کریں اپنے ٹائم کی اپنے ٹائم کو کیسے صحیح جگہ لگائیں میں نریندر مودی سے یہی سوال کرنا چاہوں گا اور وہ ہمارے بہت پسندیدہ سیاسی رہنما ہیں